आपके दुकान से साड़ी कीन के ले गए हैं साड़ी बहुत अच्छा है कलर भी बहुत अच्छा है डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है मेरे घर के सारे परिवार बोल रहे थे कहाँ से साड़ी लाई है तो हम आपका दूकान बताएँ कि हम वो दुकान से लाए हैं और अच्छा अच्छा खासा कम दाम में भी मिल गया है साड़ी का कलर भी नहीं जाता है और डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है सब लोग बोलते थे कि बहुत अच्छा डिज़ाइन है बहुत अच्छा कलर है कहाँ से लाई है साड़ी हम को भी बता दो तो हम उन लोगों को बताएँ आपका दुकान का नाम लिए कि आपके दुकान से इनके दुकान से हम लाएँ हैं साड़ी साड़ी का डिज़ाइन बहुत अच्छा है उसमें नग लगा हुआ है बहुत अच्छे से कढ़ाई किया हुआ है तो वो लोग भी बोलती हैं कि हमको भी खरीदा दो चलो हम भी लेंगे साड़ी का कलर भी बहुत अच्छा है आप पर बहुत अच्छे से देते हैं इसीलिए हम सब को बताएँ कि वह दाम कम करके देते हैं और बहुत अच्छा सामान देते हैं कम रेट में इतना अच्छा साड़ी दिए है और साड़ी भी बढ़िया है